हेलौ नोंथांआ जोंनि जायगानि राजखान्थिनि हानजानि सोमोन्दै मा सानो

जेनेबा दाथ' जेनेबा बिटिआर गरमेन ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै मा सानो सिगांनि औ

फैगौ समाव सोरनि गरमेन जागोन बायदि सानो दाथ' बेदिनो जाहैबाय दा दानि सरखाराथ' माबायदि बेखौ बुंनो हागोन नामा

दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय दोनथनसै दे